हॅं हम एखने ग्लेन केँ एकटा चूल्हा गैस चूल्हा किनलहुॅं हें बड्ड नीक लागल हमरा ओकर बड्ड नीक फ्लेम रहै आओर खूब नीकसँ जड़ैय चुल्हा ओहिमे आ बहुत जल्दीसँ ओहिमे एतेक नीक फ्लेम रहै जल्दी सॅं खेनाइ बनि जाइ छलैया हमरा बड्ड पसिन्न पड़ल रहए ओहिमे चारि चुल्हिया ओ छै आओर ओहिसे हमरा बड्ड लाभ होइया समयकेँ बचत भऽ जाइया एकेबेरमे बहुत चीज हम बना सकैत छी